दीदी नमस्ते आपके इधर दीदी मसाज का है दुकान हाँ बड़ हाँ मेरे को मसाज कराना है और मेरा यह हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है मैं दारी से बोल रही हूँ तो आपके इधर दीदी लड़की करते हैं या लड़का करते हैं तो पैसा कितना लगता है पाँच सौ चलो ठीक होना चाहिए क्योंकि जब भी बर मैं पाँच सौ दूँगी तो मेरा हाथ पैर यह सब कमर बहुत दर्द हो रहा है दो घंटा लगे हाँ हाँ तो गेराती के साथ मेरा होना चाहिए सब कुछ अच्छे से क्योंकि मैं घूमने गई थी हाँ और माय घू मैं घूमने गई थी मेरी यह एड़ी और पैर बहुत दर्द हो रहा है अरे कमर भी सर भी बहुत दुखता है अब ठीक हो जाएगा क्या सब गरांटी के साथ ठीक होगा मैं आएगी दुकान पर आपको तो कितना घंटा मसाजे होगा दो घंटे में सब ठीक हो जाएगा तो पूर्वा अस तो पूरा सुविधा से है हमारा सब कुछ होना चाहिए और दर्द हाँ मैं आएगी लेकिन पूरी गरांटी के साथ पूरा सुविधा से मेरा सब कुछ ठीक होना चाहिए ठीक होगा गरांटी के साथ नमस्ते